भारतमे बहुत रङ्गके फिलिम छै हिंदी छै मैथिली छै भोजपुरी छै सभ रङ्गके छै सुनयमे लगै छै म मैथिलिए बढ़िआँ छठिमे जेना गाबै छै श् श् शारदा सिन्हा ओहो सुनयमे मोन लगै छै छठि भेलै की कहै छै भगवानके गीत गाबै छै सभ छठिओ अरके गीत गाबै छै दुर्गोजी अरके गीत गाबै छै खूब बढ़िआँ लगै छै सुनयमे हमरा आरके समयमे नहि रहय आ रहय अथि हमरा आरके समयमे रहय अथि ओ हॉलवला लेकिन सिनेमा हॉल लेकिन की कहै छै हमे जाय नहि पाबैत रहियै लेकिन तैओ कऽ आ टी वी आर परमे देखलहुँ तऽ टी वी आर एखनसँ खराबे भेल तऽ की देखबै ओहिमे तऽ मोबाइले अर परमे तनि मनि देखै छियै इएहसभ मोबाइल अर परमे तनि मनि देख लेलहुँ पैसा रहल देखलहुँ नहि पैसा रहल नहि देखलहुँ आइ काल्हि मोबाइलमे पैसा खतम छै आब घरके पुतहु छियै लड़की नहिए छियै जे जयबै सगरे घुमय लए सगरे देखय लए ओहि चलते से नहि जाइ छियै देखय लए तऽ अपन पहिलाके समयमे रहय जाइत रहय आबके समयमे नहि छै ककरो घर ककरो अङ्गना जायके नहि जाइ छियै ओनाहिते टी वी अपन मोबाइल अपन खोलने रहलहुँ मोबाइल अपन देखैत रहलहुँ बस आओर सभसँ सुन्दर लगै छै मैथिलिए गाना सुनयमे शारदा सिन्हावला ओ अर खोलि कऽ सुनैत रहलहुँ ओ अर देखैत रहलहुँ तब सभ अपन आओर सभके अपन अथि कयने रहलहुँ देखैत रहलहुँ आ छठिओ अरमे गीत कतेक सुन्दर गाबै छथि सुनैत छियै तऽ खूब बढ़िआँ अपन सुनैत रहलहुँ अब आब खूब सुनैत रहलहुँ तब छठि अरमे गाना अपन बजैत रहल मोबाइल बजयने रहलहुँ सुनैत रहलहुँ शारदा सिन्हावला बाजो अर बजयने रहलहुँ अपन मोबाइलमे अपन सुनैत रहलहुँ नहि तऽ कहाँ जयबै पैसा लगाए कऽ देखय लए गरीब लोक मोबाइलेमे सोंड लगयने छियै मोबाइलेपर देखैत रहै छियै मोबाइलेमे अपन सभ देखैत रहलहुँ ओना छठि अरवला गाना खूब बढ़िआँ लगै छै सुनयमे हैया चैत अयलै ओहोमे छठि होतै ओहोमे गाना सुनयमे बड़ लगै छै मोन तऽ अपने ओ पछिला होतै छठि हमरा सभके तऽ नहि होइ हइ हमरा सभके नहि होइ छै छठि तऽ हमे अर नहि करै छियै आ जे कबूलती रहै छै जकर रहै छै ओकरा होइ छै हमरा आर नहि होइ छै हमरा आरके छठिमे होइ छै कातिकमे तऽ उएह कातिकमे कातिकोमे उएहसभ सुनलहुँ शारदे सिन्हावला सुनैत रहलहुँ बेसी सुनयमे उएह लगै छै भोजपुरिया ओजपुरिया नहि लगै छै अच्छा लड़की छी औरतके ओ लड़किएवला नहि सुनयमे मोन लगै छै लड़कावला नहि सु हमेसभ सुनै छियै की सुनय लए जयबै उएह अर सुनैत रहलहुँ हँ तब की कहै छै उएहसभ सुनैत रहलहुँ अपन सुनि कऽ अपन घरमे बैठयने बैठल रहलहुँ घरमे अपन बाजा बजैत रहलहुँ सुनैत रहलहुँ काम करैत रहलहुँ कोनो काम करैत रहलहुँ अपन बाजा खोलि देलहुँ सुनैत रहै छियै उएहमे अपन सुनि रहै छी सुनैत रहै छी अपन बैठि कऽ सुनैत रहलहुँ कतेक लोक एहि अङ्गना ओहि अङ्गना जायब की करय लए जायब बात बोली सुनय लए अपने घरमे सुनैत रहलहुँ वहाँपर ओ बाजा बजबै छी अपन सुनै छी कामो होइ छै बाजो बजै छै आ सुनबो करै छियै भानसो भात करलहुँ कामो होइल आ उएह अपन सुनबो कयलहुँ आ गाना लगाए देलहुँ उएहमे अपन जपैत रहलहुँ आब छठिके गाना सुनि कऽ